اُترپردیش میں روایتی پیشے اور ذریعہ معاش پہلے کے زمانے میں کھیتی باڑی ہُوا کرتا تھا سب سے زیادہ ستھر پرسینٹ لوگوں کو کھیتی باڑی میں مبتلا تھے اور اِسی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت بڑھا اُسی کے ساتھ ساتھ یہ سب ارتقا پذیر ہوئے اور اُس کے بعد موجودہ رجحانات یہ ہیں اب کہ لوگ سب سے زیادہ سروس سیکٹر میں جانا پسند کرتے ہیں لوگ لوگوں کے اندر نیچے لوگوں کے کام کرنا پسند کرتے ہیں جس سے اُنہیں ایک مہینے کی تنخواہ بندھی ہوئی تنخواہ ملے اور کوئی بھی اُن کا زیادہ خرچہ نہ ہو اور اِسی لیے اُن کی زیادہ محنت نہ لگے اِسی لیے وہ اب سروس سیکٹر میں جانا زیادہ پسند کر رہے ہیں پہلے کے زمانے میں ہماری صحتوں کا بھی اتنا دھیان نہیں رکھا جاتا تھا اچھے اچھے اسپتال نہیں ہُوا کرتے تھے لیکن اب کے زمانے میں اُترپردیش میں کافی زیادہ اچھے اچھے اسپتال لوگوں نے تعمیر کیے ہیں اور وہ اِسی کے ساتھ ساتھ پہلے اگر دیکھا جائے تو کافی اوپن وغیرہ نہیں تھے لیکن اب کے زمانے میں اُترپردیش میں ہر طرح طرف دیکھو تو لوگ پل ڈیم یہ سب بنا رہے ہیں تا کہ پانی کی جو پریشانیاں ہیں وہ لوگوں میں ختم ہو جائے